हाँ हमारे यहाँ परिवहन सुविधाओं कि कमी स्वास्थ्य सेवा पाने को प्रभावित करती है जैसे हमारे यहाँ हमारे यहाँ अस्पताल हमारे यहाँ से कम से कम पंद्रह बीस किलोमीटर दूर पे है जिससे अगर आदमी ज़्यादा बीमार हो जाता है तो अस्पताल पर पहुंचते पहुंचते उनको दिक्कत हो जाती है ऐसे तो इसी कारण से तो बहुत लोग हमारे यहाँ मर भी चुके हैं जैसे कि हमारे यहाँ परिवहन सुविधा नहीं है और रात में हमारे यहाँ गाड़ी भी बंद हो जाती है अगर रात बिरात किसी का तबियत ख़राब हो गया तो गाड़ी नहीं मिलती है और हमारे अस्पताल में एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं है जिसके कारण हम लोग को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है